जोंनि ओनसोलाव गेलेग्रा फोथार बा गेलेग्रा फोथार दङ आरो बे गेलेग्रायाव जोंनि गोबां खेला दुलाफोर गेलेनाय जायो आरो जोंनि बे ओनसोलनि गथ'फ्रा फुटबल भलिबल बिदि गेलेयो आरो ख्रिखेट गेलेनाय दं आरो जोंनियाव उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लाबोनानै जेफोर खारहोनाय बारहोनाय बिदि बायदिसिना खेलाफोर गेलेनाय जायो दा बे गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनिफ्राय बेबायदि आसाम स्टेट फ्लेयार बा नेसनेल फ्लेयार बेबायदि ओंखाराखै थेवब्लाबो जोंनि ओनसोलाव गेलेनायाव खोब इन्टारेस्टेद गथ'फोर दङ गेलेयो लकेलाव आरो बिबादि जों गभमेन्टनि सुबिदा मोननानै जोङो इन्टारनेसनेल बिदि गेलेनाय बिदि सुबिदा मोनाखै आरो दङ जोंनियाव बिदि खेला गेलेहोग्रा जोंनि गभमेन्टनिफ्राय सारभिस मावनायबो दङ खेला धुलानिनो सारभिस मावनाय मानसि बियो गोबां नाजादों जोंनि ओनसोलनि खेला आरि गेलेग्राफोरखौ फोथार बा उन्न'ट खालामनो थाखाय बा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेनो हानाय दिस्ट्रिक्ट फ्लेयार स्टेट फ्लेयार खालामनायनि थांखि बिथांआ सम सम बोसोनफोर दिन्थियो आरो जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो गेलेनायाव दा एसे एनै इन्टारेस्ट गोसो होदों आरो जौगादों होनना बुंजायो दा जोंनियाव बेबायदि हिनजावफ्रा गोबां खाबादि गेलेनाय टिमफोरबो दङ खाबादिबो गेलेयो आरो एकेलिटास होनना बुङो बेफोरबायदि गेलेनाय दिसखास बेदमिन्थन बिदि गेलेनाय गथ'फोरा बेबायदि गेलेयो आरो गेलेग्राफोर गिदिर गिदिर गेलेग्राफोर दङ बिसोरबो फुटबल गेलेनाय बा खारनाय हाइजाम्पप लंजाम्प बेबायदि गोबां खेलाफोर गेलेयो गेलेनाय खेलाफोर गेलेयो थेवब्लाबो बे जोंनि ओनसोलनिफ्राय बिदि खेला गेलेनाय जिथु फोथारफोर फोथार दङ बे फोथाराव गोबां मानसिफोर जमा जाफैयो ओनसोलनिया जमा जानानै गेलेयो आरो गेलेनायनि गेजेरजों देहानि जिथु मोजां थासारिफोर बा साननाय हनाय जों आरो संग'फोर दानो हानाय बिदि मोनसे मोजां परिबेखफोरा फैयो गेलेनायनि गेजेरजों आरो बेबायदि जोंनि गभ

खेला धुला गेलेनाय बेबायदि गेलेनायाव इन्टारेस्टेद जायफोर गथ'फोरा इन्टारेस्टेद नङामोनब्लाबो इन्टारेस्ट खालामहोनाय बेबायदि खेलानि गेलेनायनि गेजेरजों गोबां साहस खालामनो हानाय बा लोगोफोर मोननो हानाय मोजां साननो हानाय बिदि माबाफ्रा फैयो आरो जों खेला गेलेहोनो गथ'फोरखौ उन्दैनिफ्रायनो फुरथिआव लाखिनाय बे खेला धुला गेलेनाया मोनसे फुरथि आरो फुरथिआव लाखिनो थाखायनो जोङो गथ'फोरखौ गेलेहोनो लेंबोनानै गेलेहोनो गोनां जायो बा जोंफोर बिसोरनो गेलेनानै माबायदि गेलेनांगौ दिन्थिनो गोनां जायो आरो गेलेनानै जों मा मुलाम्फा मोनो बा गेलेनानै जोंहा मा लाब दङ बेफोरखो जोङो खिथानो गोनां जायो आरो जोंनि ओनसोलनि गथ'फोरा बिदिनो गेलेयोबो आरो गावसोरनो हुस्थ' माइन्द जिथु गेलेनायनि गेजेरजों हुस्थ' माइन्द माइन्दफ्रा जेनेबा सार्प जायो मोजां जायो साननो हानाय बिबायदि बिबेग खौसेथि बेबायदि माबाखौ मोननो हायो दा बेबायदि आरो जोंनि ओनसोलाव बेबायदि गेलेनायनि गेजेरजों जे जों माबा मोनसे बा गेलेनायनि गेजेरजोंनो हयथ' गभमेन्टनि माब्लाबाफोर सायख' जानाय आरो खेला दुला गेलेनायनि गेजेरजों दिफेन्सनि सारभिसफोर बा इनथारभिउ होनो थाखाय इजि जायो बे इजि बे फर्मुला मोनसे होनना बुंनांगोन आरो खेला दुलानि गेजेरजों सारभिस बा गावखौ सुंथानो हानाय बा गसंथानो हानाय मोनसे राहा लामा दिहुननो हानाय बेब'स्थाफ्राबो बे खेला दुलानि गेजेरजों थायो जेराव बुंनो थाङोब्ला फर इगजामफोल जोंनि बर'नियाव अंकुसितामोना बक्सिं गेलेनायनि गेजेरजों जेरैबायदि गावखौ इस्टाब्लिसद खालामनो हादों दा बेबायदि इस्टाब्लिसद खालामनो हानाय बेफोरबायदि एदभाइसफोर होनाय बेयाव जोंनि गेजेराव सुबुंफोर दङ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो अल आसाम खेला दुलानिनो गेलेनाय फोरोंग्रा बा माबा गभरमेन्ट जब गोनां मानसि बेबायदि दङ बेबो गोबां गथ'फोरखौ बेबायदि माबायाव गियान सोनानै होयो आरो बेनिफ्रायनो गथ'फ्राबो इन्टारेस्ट नांनानै मा खालामो खेला दुलायाव आग भाग लायो बाहागो लायो आरो इयुननि समाव बिसोर गथ'फोरा जाहाथे जोंनि ओनसोलनि नाम मोजां मोनसे माबा परिबेख लाबोगोन बेखौ जों आसा खालामदों दा गोबां बाथ्रा बुंला बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबबाय